हेलौ आसु माइ माइ बाइदि बाइदि रोखोमनि आसु माइआ बुरजा बुरजा ओंखारो फरना माइआबो बुरजा बुरजा ओंखारो जिनिसआ गाइनानै रांफोर गैयाबा फाननानै बिदिनो संसार जानांगौ जायो आसु माइखौ फासस' थाखानि बाजौ रांनि आरो बिदिनो समान समानैनो थांजोबो गासैबो एसे एनैल' आलदा आलदा जायो

बेबाइदिनो बायदि बाइदि रोखोमनि गाइबाइ थानाय जायो माइ फोर बाजाराव लखेलनि क'क्राझार बाजाराव फानो